सब्जी वाले भैया बोल रहे हैं कह रहा हूँ कि हाँ अरे मैं आपके घर के बगल वाला आयूष कह रहा हूँ कि मुझे एक के जी टमाटर चाहिए था कैसे है कैसे रुपए किलो है इतना महंगा अरे पिछले पिछले संडे तो चार सौ रुपए के जी था सीधे सौ रुपए बढ़ गया चाहिए तो एक के जी यह चार सौ पचास रुपए करिए तो एक के जी ले लें तो कुछ भी कम नहीं कि थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा अच्छा ठीक है एक के जी कर दीजिए और देख लीजिए थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश दीजिएगा क्योंकि वो खराब भी रहता है और आलू चाहिए था एक के जी आलू कैसे हैं साढ़े तीन सौ रुपए किलो उस पिछले सन्डे तो तीन सौ रुपए किलो था इतना जल्दी सब्जी का दाम ऊपर जा रहा है ये भी एक के जी चाहिए था इस्पे भी कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा अच्छा इसको भी एक के जी कर दीजिए देखिए कुछ सड़ा वड़ा ना हो और पत्ता गोभी चाहिए था वो कैसे है तो ढाई सौ उसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं होगा इसका भी मंगाई बढ़ा ही होगा रेट ठीक है इसको भी एक के जी कर दीजिए और हरा मटर भी होगा तो कर दीजिए हरा मटर कितना है कितना दो सौ चलिए ठीक ठीक है कर दीजिए उसको भी ठीक है अगर और आपके दस दुकान पे अगर वो आँधी होगा मिर्चा होगा और जैसे मूली गाजर होगा तो उसको भी सरकार दस रुपए का कर दीजियेगा थोड़ा कम लगाइए सौ सौ रुपए नहीं मतलब की पचास रुपए करके कर दीजिए सौ सौ ग्राम सब अच्छा तो ठीक है सौ रुपए में मतलब सब मिक्स करके दे दीजिये सौ रुपए में सारा मिक्स करके दे दीजिए ये सारा आइटम नहीं तो फिर अच्छा सौ सौ रुपए का सब सौ सौ ग्राम कर दीजिए सारा चीज़ अच्छा चलिए ठीक है आप करी दीजिए और कब तक आप घर पे डिलिवरी कर देंगे ठीक है एड्रेस लिखिए डिजिट बिहार एन टी पी सी कॉलोनी ए टाइप्स तीन सौ इकतालीस ठीक है